इयां दिक्खेआ जा ते इन्नी बड्डी ऐकम्पलिशमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् ते नेंई ऐ बट फ्ही बी छोटियां सोटियां जेह्ड़ियां गल्लां होंदियां न ओह् बड़ी माईने रखदियां न साढ़े आस्तै निक्के होंदे अस जिसलै अपने स्कूल जंदे हे ते स्कूल च सारें मिलियै जाना ते उत्थें सारैं पढ़ाई करनी उस कोला बाद जिसलै साढ़ा रिजल्ट आंदा हा ते कदैं सोचे दा नी होंदा हा कि भाई अस बी टाप्पर आचै की भाई उस बेल्लै उस बेल्लै जिस बेल्लै तुस पैह्ली तिन्न पोज़िशनैं बिच्चा इक च थुआढ़ा नाम आनौंस होंदा ऐ ते तुस बड़ा प्रऊड फील करने आं ते थुआढ़े पेरैंटस गी बी बड़ी खुशी होंदी ऐ अजकल दिक्खेआ जा ओह् जेह्ड़ी नमीं पालिसी ऐ उस बिच्च बच्चें कोल कुछ ऐसा नी ऐ कि रिज़ल्ट बेशक्क आंदा ऐ ते बच्चे बच्चैं कोल ऐसा कुछ नी ऐ कि उनें बेट करदे ते सारें दा रिजिलट आनौंस होआ दा उनेंगी छड़ी ग्रेडिंग दित्ती जंदी ऐ इक किस्म कन्नै एह् अच्छा बी ऐ कि जेह्ड़ा बच्चा अच्छा नेंई करी पादा उसी बी ऐसा फील नेंई होंदा पर मेरा मिगी जिन्ने धोड़ी लगदा ऐ कि ऐसी नी होना चाही दा बच्चेंआ बिच्च तैल्लूं धोड़ी कंपिटीशन दा लैवल नेंई होऐ बच्चें गी जिस बेल्लै धोड़ी आपस च ओह् कंपिटीशन नेंई रखगे उनें केह् पता ऐ उनें पता नी होंदा अजकल कि उंदा रिज्लट ऐ उंदे पेपर होआ दे क्योंकि ओह् चीज़ दी इंपार्टैंस जेह्ड़ी खत्म होई दी ऐ इस करियै असें लगदा कि ओह् जेह्ड़ा पैह्लें आह्ला दौर हा जिस बिच्च एह् इक किट्ठे होईयै सारा स्कूल सारे बच्चे कट्ठे होंदा हे ते ओह् सारा जिस बेल्लै रिजल्ट आनौंस होंदा हा ओह् इक बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ही ते बच्चा अपनै च बड़ा स्पैशल फील करदा हा फ्ही स्पैशल फील करने कारण फ्ही पूरे स्कूल बिच्च उसी इक प्राईज़ निक्का हारा मूवमैंटु दित्ता जंदा हा बट बच्चे गी ओह् बड़ा अच्छा लगदा हा ते छोटे होंदे जिसलेै असें ओह् प्राईज़ मिले ते असें ओह् इक बड़ी बड्डी ऐकम्पलिशमैंट लगदी ही नेंई असें बी कुछ कीता ऐ साढ़े पेरैंटस गी बी साढ़े कन्नै साढ़े पर प्राऊड़ फील होआ करदा ऐ उस कोला बाद जिस बेल्लै अस मास्टरस आस्तै गे ते मास्टरस च ओह् जेह्ड़ी स्ट्रीम चूज़ कीती ते उस बिच्च बड़े दूर दूर दे बच्चे आए दे हे ते असें सोचे दा नेंई ही कि में बी इस फील्ड बिच्च जाह्गी मेरे भापा होर इसदे बिल्कुल खलाफ हे बट उस फिल्ड च में चुनी में उस फील्ड गी चुनेंआ ते में उस फिल्ड बिच्च गेई उस बेल्लै बी जिस बेल्लै तुसें ई थोह्ड़ी टीचर्स जेह्ड़े उंदी तरफ दा जेह्ड़ी ऐप्रीसियेशन थ्होंदी कि नेंई तुस अच्छा करा ने अपनी फील्ड बिच्च तुसें बड़ा प्राऊड फील होंदा कि अच्छा करा ने ते अगर अस आपू अच्छा करा ने आं जिस बिच्च साढ़ा मन करने आस्तै होऐ ते अस उस चीज़ च अग्गैं जा दे होन असें बी बड़ा अच्छा लगदा साढ़े घरे आह्लें गी बी अच्चा लगदा ओह् साढ़ै आस्तै इक बड़ी बड्डी अकम्पलिशमैंट होंदी कि हां अस कुछ अच्छी करी पा करने आं उस कोला बाद जिस बेल्लै सोचेआ जा कि हां अस बड़े छोटे हे ते मेरा इक बड़ा सपना हा कि ना में बैंकिंग बिच्च जॉब करां ते अस निक्के होंदे अपने मां प्यो कन्नै जंदे हे बैंक च जंदे हे ते उत्थें दिखदे हे किस हिसाबे दे सारे कम्म करा दे साढ़ा बी इक बड़ा सपना हा कि हां भाई अस अपने मां प्यो दा नांऽ रोशन करचै ते अस बैंक बिच्च जाह्चै ते भगवान दी कृपा रेही ते मिगी बी मौका थ्होया कि में बैंक बिच्च कम्म करी पां लेकिन बैंक दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् थोह्ड़ा हारा बक्खरा ऐ उत्थें तुसैं जादा टाईम देना पौंदा ते तुस सिक्खने आह्ले बड़ा कुछ नमां बी सिखदे लेकिन इन्ना कुछ थुआढ़े कोल टाईम नी होंदा कि तुस कुछ नया करी सको तुस कुछ नया सिक्खी सको इस करियै कि जिस बेल्लै में पैह्ली बार बैंक च गेई बैक च जॉब कीती ओह् बी बड़ी अछी अपने च अकम्पलिशमैंट ही ते ओह् इक मेरे पेरैंटस आस्तै बड़ी बड्डी प्राऊड दी गल्ल ही पर थोह्ड़ी देर बाद मिगी लग्गेआ कि नेंई एह् बस इत्तें इन्ना सारा असैं स्टाप नेंई करना ऐ कुछ होर करना चाही दा ऐ जिस दी बज़ह नै मेरे मां प्यो जेह्ड़े न उनेंगी अच्छा लगा ते में बी अपनै कुछ होर अलग अच्छा करी सकां कि अगर मैं जिस फील्ड गी अग्गैं लेईयै गेई ही में उस फील्ड च इस बेल्लै नेईं आं ते इस करियै में सोचा करदी ही कि ना में जिस फील्ड दा पढ़ाई कीती में उस फील्ड च अग्गैं जां ते फिर मैं भगवान दी कृपा कन्नै मेरा नैट होइया ते फिर में इस अपनी फील्ड बिच्च आई बैठीं आं ते अपने फील्ड च जिस बेलै अपोईंटमैंट होई ओह् बड़ी बड्डी प्राऊड दी गल्ल ही मेरै आस्तै ते मेरे परिवार आस्तै कि साढ़े परिवार दा ऐसा कोई बी नी ऐहा कि जेह्ड़ा इस फील्ड च हा हून अस अपने कोला बड़ी कोशिश करा करने आं कि अस साढ़ै कन्नै जेह्ड़े बच्चे न अस उनें ई बेह्तर कोला बेह्तर देई सकचै जियां पासिवल होई सकै साढ़े कोला अस उनें देई सकचै ताकि ओह् बी कुसै अच्छे मुकाम पर पुज्जन ते ओह् याद रक्खन कि हां अस किश करियै इस दुनियां च आए दे न केह् साढ़ा कम्म ऐ अगर अस इयां गै चली गे बिना किश कीते दे साढ़े आन दा कोई फायदा नी होंदा इस करियै असैं केह् करना ऐ असैं कोशिश करनी ऐं कि अस जिस बी फील्ड च न असें उस च असें अच्छे कोला अच्छा करना ऐं ते करने दी कोशिश करनी ऐं और बाकियें बी सारें गी अपनै कन्नै लेइयै चलना ऐ